हा मूंखां ग़लती थी खीरु ॿ किलो वरितो शाम ताईं रखियो ॿाहिरि ई काढ़ियुमि त ॿाहिरि ई पियो हुयो फिरिज में रखियो ई कान त मूंखां वियो विसिरी राति जो ॾिसां त वरी खीरु त फिटलु थो लॻे पोइ मां उन जो छा कयो पनीर ठाहियो काढ़े काढ़े उन खे पनीर ठाहियुमि पनीर एॾो बढ़िया सुठो ठही वियो सुठे सां ठही वियो पोइ मां वरी मां उन जी भाॼी ठाही पनीर जी भुर्जी उहा ॾाढी साभिनी खे सुठे सां वणी छा त मां पनीर जी भाॼी ठाही सभिनी सुठे सां खाधाऊं रोटी पेटु भरे खाधाऊं चवनि पिया छा त पनीर जी भाॼी ठही आहे ऐं घर जो पनीर थींदो आहे ॾाढो सुठो ऐं ॿाहिरां वठि त उहो ओहड़ो न हूंदो आहे घर जो भाई खीरु हले त उहो फिटी वियो मुंहिंजो नुक़सानु बि न थियो भाॼी बि सुठी थी वई ऐं ॾाढो बढ़िया ठही भाॼी सुठे सां सभिनी खाधाऊं छा त तारीफ़ पिया कनि ॾाढी बढ़िया भाॼी ठही आहे